हिन्दी भाषा को मीडिया द्वारा लाया गया है बहुत अच्छी बात है क्योंकि हिन्दी भाषा हमें समझ में आती है और किसी दूसरे भाषा में अगर होता तो हम लोग समझ में नहीं आता हमारे हम क्या जानकारी कौन सी कहाँ की कब क्या घटना हमें समझ में नहीं आती हिन्दी भाषा हर जगह बोली जाती है मातृ भाषा हमारी हिन्दी है और बच्चा बच्चा हिन्दी पढ़ना और बोलना जानता है अच्छी तरह से इसलिए हिन्दी भाषा को आगे लाया जाए और लाया गया है लाया जा रहा है ये बहुत ही अच्छी बात है ताकि हिन्दी हमें अच्छी से समझ में आती हर जगह बोली जाती है हिन्दी को और भी आगे लाया जाए ताकी हम पहले हिन्दी जो है कि नहीं बोला जाता था इंग्लिस में अखबार होते थे हमारे समझ में कम आता था किसी और भाषा में अगर होता तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था हिन्दी में है सभी को अच्छी से समझ में आ जाता है हर सारे समाचार सभी लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं हर जगह की खबर जो भी सूचना हमें मिलनी होती है अगर हिन्दी में रहती है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है छोटे बच्चे भी पढ़ लेते हैं बूढ़े बूढ़े से बूढ़ा इंसान भी हिन्दी अच्छी तरह से समझ जाता है हर घर में हिन्दी पढ़ी जाती है कोई कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो कम से कम भी पढ़ा लिखा इंसान भी हिन्दी अच्छी तरह से क्यों पढ़ लेता है चाहे वो कोई बूढ़ा हो या बच्चा हो हिन्दी अधिकतर से अधिकतर लोग पढ़ते हैं सभी को हिन्दी बोलनी आती है लिखनी आती है और मीडिया में हिन्दी को लाया गया है ये बहुत अच्छी बात है और भी अच्छी तरीके से काम में लाया गया है अच्छी बात है और भी आगे बढ़ाया जाए जिससे की हिन्दी का प्रचार प्रसार हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हिन्दी भाषी लोग आगे बढ़ें इसका प्रचार प्रसार करें ताकी हमें जानकारी हिन्दी में अच्छी तरीके से मिल सके जितनी भी सूचनाएं हमें मिल सके वो हिन्दी में ही मिलें इंग्लिस बहुत कठिन होता है हम पढ़ लिख नहीं पाते हैं